मोसानाया मानसिफोरखौ सावस्रिनां जानायाव गोबां मदद होयो मानोना मोसानायाव आथिंनिफ्राय लानानै खर'सिम देहा मोदोम सोलेर गासैखौबो सोमवग्लुंनानै जांख्रिखांनानै देहाखौ मोनसे गोग्गोम राफोद खालामो बिनिखायनो गोबां समाव मानसिफोरनि देहानि गोग्लैनानै थानाय दलरै उन्दुनानै थानायखौ थैनि सांग्रांथिजों मोसानायनि गेजेरजों बाज्ल'नायनि गेजेरजों देहाखौ राफोद आरो सांग्रां खालामनाय जायो बेखायनो मानसिफोरखौ मोसानाया ओ सावस्रिनां खालामनायाव हेफाजाब होयो लोगोसे मोसानाय समाव मानसिफ्रा ओ गासैबो दुखु दाहा साननाय बायदिसिना सिन्था बेफोरखौ बावगारनानै जे देहानि एबा थैनि खारसारनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां ओ रंजानाय एबा मोजां मोनसे फुरथि बे फैनायखाय जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो बावगारनाय जायो बेखायनो आं सानो मोसानाय समाव मानसिफ्रा गोबां फुरथि आरो खुसिजों बारहोनो हायो बेखायनो जों बयबो साफ्रामबो मानसि हारिया सुबुं समाजा बे मोसानायखौ जोङो लाफाथारनांगौ बेखौ आं सानो